योगा हर उमर जे माण्हू जे लाइ हर क़िस्म जे माण्हू जे लाइ सुठी हिकड़ी प्रक्रिया आहे जेके करण सां हर उमिरि जे म माण्हूअ खे फ़ाइदो ई थींदो आहे हिन में नुक़सान जी संभावना आहे ई कोन नंढपण में नंढा ॿार जे कॾहिं कनि था ऐं जवान कनि था त उहे पंहिंजे शरीर खे पुष्ट बणाइनि था पिया ऐं जे कॾहिं कंहिं को माण्हू बीमारु आहे उहो करे थो त उन जी जेकी योगा जी सुठे नमूने जी प्राणायाम आहिनि ऐं श्वास प्रक्रिया उन जी सही थिए थी त हुन खे अंदुरुनी रूप सां जेको आहे उहो शरीर खे फ़ाइदो मिले थो पियो ऐं बुज़ुर्गवार जेके आहिनि जिनखे शरीर जे अंदरु को दर्द दुख हुजे थो पियो हुननि सभिनी में बि जे कॾहिं उहे प्रोपर नमूने सां सामान्य सामान्य जेके प्राणायाम जा नमूना आहिनि ऐं योगा आहिनि उहे कनि था त उन्हनि खे फ़ाइदो ई थिए थो पोइ त कुल मिलाए करे योगा जेको आहे उहो हर उमिरि जे माण्हूअ जे लाइ ॾाढी सुठी शइ आहे उन खे करणी ई खपे